हेलो हँ ठीक छिए हँ हम बढ़िआँ छी अहाँसभ अहाँकेँ तऽ हम देखबो नहि करै छी कतऽ रहै छी पता नहि नहि हमहूँ घरेपर रहै छी काम काजसे फुरसत मिलत तब ने मिलब काम तऽ रहै छै सभकेँ लेकिन जे छै ने वएहमे जे छै ने कनि घरो परिवारके देखऽ पड़ै छै से बात छै आओर सब बतबिऔ हँ हुँ

ओ हँ घरसब बड़ बड़ सुन्दर छै अहाँसभ ठीक छी ने सब घरमे ठीक यऽ बौआसभ

हँ हमहूँसभ बढ़िआँ छिए टोला मोहल्लाके तऽ हाल समाचार देखिए रहल छिए कतेक बेकार छै किएकि राति बिरातिके समयमे जे छै ने लड़का आओर जे छै कोना करै जाए छै से देखबे करै छिए लड़का तऽ लड़का बूढ़ो बुजुर्ग आओर हल्ला गुल्ला करै छै आदमी रातिके सोचै छै शान्तिसे सुती सुतनाइओपर आफत छै

एहिके लिए जे छै ने आदमीके आवाज उठाबऽ पड़तै एगो जे छै ने से सब हँ तऽ ओहिके लिए प्रयास करिऔ ने सभगोरा मिलिके जे छै ने से महिला सभकेँ कहिऔ ओहिके लिए सब एकठाम भऽ के एहि चीजपर जे छै ने कनि धिआन दिऔ सभकेँ बाल बच्चा छै ने सब देखिके एक दूसरेसे इएहसब चीज सिखतै ने तऽ एहिके लिए जे छै ने जादासे जादा कोशिश करैके देखैके

हँ

तऽ ठीक छै तऽ फेर एहि चीजपर धिआन दिऔ कनि एखन हमहूँसभ अगल बगलमे जतेक छी अपनासभ एकठाम बैठू एहिके बाद जे छै ने एहि बातपर चरचा कएल जाए तऽ ठीक छै तऽ राखै छी राखूऽ ठीक छै राखै छी तऽ